क्या आप रेस्टोरेंट से बोल रहें एक्चुअली जी मैम आप ये बता सकती हैं कि ये ना मुझे क्या एक्चुअली मेरे मेरे बच्चे का मुझे बड्डे मनाना है तो फंशन करना है ज बड़ा समारोह करना है तो आपके खाने में क्या ऐसी प्लेट्स हैं और क्या डीशेश हैं और क्या क्या रेंज है आप सब मुझे बता सकते हैं

जी जी आप आप जिस तरह हमें बता रहे हैं उससे मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके यहाँ इतनी डिशिस है और मैं चाहूँगी कि आप मुझे एक बार रेंज भी बता दीजिए और है ना कैसे मतलब डिशेस एक बार टेस्ट कर के ज़रूर देखेंगे आएँगे हम आपके रेस्टोरेंट और मैम एक चीज़ का ध्यान रखिएगा हाईजीन्स का ध्यान रखिएगा और एक्चुअली जो हमारे क्योंकि जो हमारे जो परिवार के जो सदस्य हैं उन लोगों को साफ़ सुथरा खाना और अच्छे तरीक़े से उस में स्वाद होना चाहिए वरना वो बहुत नुक़्स निकालते हैं तो मैं चाहती हूँ आप मुझे ये सब प्रदान करें फैसिलिटी ठीक है मैम अभी ठीक है मैम आप्सन बता दीजिएगा हम हम आ जाएँगे ठीक है मैम